गाँव घरमे जीवनक अर्थ भेल काम कारण जे मनुष्यके जीवन काम करैत करैत जे छै काज करैत करैत जे छै से बीत जाइ छै आओर ओइ काजके क्रममे अपन शरीरक सुस्तीके दूर करबाके लेल लोकके मनोरञ्जन या खेलक आवश्यकता या सहायता लिअ पड़य छै आओर खेलके उपरान्त मनुष्यमे पुनः वएह उत्साह वएह उमङ्ग पछिला पुनः जे छै उर्जा सञ्चालित भऽ जाइ छै खेल ताइ लऽ कऽ जरूरी छै जीवनमे बिना खेलके स्वच्छनद जीवन या निर्मल जीवन जीनाइ मुश्किल छै खेलके बढ़ेबाके लेल बच्चा आओर नौजवानक लेल जे खास कऽ कऽ देशके नाम रौशन करय छथि ओना तऽ गाँव घरमे बुजुर्ग आदमी सब सेहो खेलसँ जुड़ल छथि जेनाकि खेलके दू खेमामे बाँटल गेलय हन आउटडोर गेम आओर इंडोर गेम तऽ वृद्ध लोक सब जे छै से इंडोर गेमसे इन्ट्रेस्टेड रहय छथि आओर नौजवान आओर बच्चा लोग सब जे छै से आउटडोर गेम